हलो हलो हाँ जी ये मेरको आइसक्रीम मंगवानी थी हैवमर आइसक्रीम केक चॉकलेट पाँच सौ ग्राम की और चौ वनीला आइसक्रीम ये केक आप मेरको जी क्या और दस डबल चॉकलेट तो आप ना कितने की मिलेगी ये ठीक है पर आपने जो पहले आइसक्रीम भेजी थी वो पिघल गई थी हाँ तो इस बार आप उसको समय पे ही पहुँचाइए ताकि वो पिघले ना ठीक है आपको पता तो पता ही है हमारा गुलमोहर सिटी एक सौ अठारह संगीता शर्मा सी एक सौ अठारह ठीक है